पहिने जे रहै से हमरा गाय माल ढ़ेरी रहै तऽ दुध तुध बेचके अपन गुजरकरै रहियै लेकिन आब नहि छै गाय माल हँ खेती बाड़ी होइ छै लेकिन धान तान बढ़िऑं भऽ जाइ छै अपना खाएके लायक हन पहिने जे रहै से अपन बेचो लियै चाउर गहूॅंम खुब बेचै रहियै लेकिन आब तऽ छै से वानर खा जाइ छै तऽ नहि होइ छै लेकिन खायके लेल भऽ जाइ छै अपना ला आब जे छै से करै वाला नहि छै घरवाला नहि छै हमर तऽ हम अपनो जे छी से असगर पड़ि गेलियै एहि दुआरे से काज नहि होइ छै कोनो बटैया जे लगबै छी तऽ ओ बटेदार जे दै छै बाँटिकऽ से भय जाइ छै अपना उपजा आ अपना करै रहियै तहन तऽ ढ़ेर भऽ जाइ रहै आ आब जे छै से नहि होइ छै से तैयो खाएके लायक भऽ जाइ छै से हमरा दिक्कत नहि होइ छै बन्द करु